कारूबाबा स्थान गेलिए कारूबाबा स्थानमे बड़ सुन्दर बड़ बढ़िआँ जगह छै मठमे गेलिए तऽ पूजा पाठ केलिए धारमे नहेलिए पूजा पाठ के लिए फूल चढ़ेलिए प्रसाद पेलिए तब एलिए मटेश्वर बाबा लग गेलिए ओतहु पूजा पाठ केलिए मटेश्वर बाबा लग पूजा पाठ कऽ कऽ बैठलिए तब ऐलिए ओहोठुना जगह बढ़िआँ छै बैठलिए सभगोरा पूजा पाठ कऽ कऽ प्रसाद लेलिए ओहोठुना तब एलिए की कहै छै सिन्घेश्वर बाबा लग गेलिए ओहोठुना जगह बढ़िआँ छै पोखरि छै ओहि पोखरिमे माछ छै खसेने तऽ की कहै छै ओहोठुना गेलिए तऽ पूजा नहेलिए पोखरिमे तऽ पूजा पाठ केलिए फूल तूल चढ़ेलिए प्रसाद लेलिए तब ऐलिए सिन्घेश्वर बाबा लग तब सभगोरा एलिए गाड़ीपर चढ़लिए एलिए गाम एलिए तारामाइ स्थान ऐलिए तारामाइ स्थानमे फेर सभगोरा पूजा पाठ केलिए तारामाइके छागर पड़ै छै अथी पाड़ा कटै छै ओइठुना सभगोरा मिलकऽ देखलिए सुनलिए तऽ मन्दिरमे ढुकिकऽ पुजा केलिए तब एलिए प्रसाद लेलिए तहन एलिए घर एलिए सभगोरा गाड़ीपर चढ़िकऽ सभ अपना अपना घर गेलिए तहन एलिए तऽ सभगोरा अपना अपना घरमे खाना पीना खेलक पिलक रहए लागल तब अपन सभ काम धन्धा करए लागल